णव लाख पन्नास हजार पांचशीं एक तीन लाख पंचेचाळीस हजार चारशे दोन चार लाख सत्तर हजार पांच लाख पंचावन्न हजार सात लाख पंच्याण्णव हजार